ہندوستان میں بہت سی ایسی جگہیں ہیں بہت سے ایسے اسکولس اور کالجز ہیں جہاں ہماری سرکار بہت سی اسکیمس نکالتی ہے کبھی لیپ ٹاپ کی کبھی سائیکل کی کبھی کسی چیز کی تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے غریب بچوں کی مدد ہوتی ہے اور بہت سے ایسے ماں باپ ہوتے ہیں جو صرف بچوں کو اسی لیے تعلیم حاصل کرنے بھیجتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو سائیکل مل جائے گی کہ لیپ ٹاپ مل جائے گا اس سے ان کی پڑھائی کے لیے اور آسانی پیدا ہو جاتی ہے تاکہ وہ آنے جانے میں سائیکل کا استعمال کر سکیں پڑھائی کے لیے لیپ ٹاپ کا استعمال کر سکیں کیونکہ یہ غریب بچہ کچھ بھی خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ لیپ ٹاپ یا سائیکل بھی خرید سکے تو ہماری سرکار بہت اچھا یہ کام کرتی ہے کہ وہ اسکو اسکیمس نکالتی ہے اور اس سے غریب بچوں کی مدد کرتی ہے اور بہت سے ایسے کالجز ہیں بہت سی ایسی یونیورسٹیز ہیں جہاں ہر سال کسی نہ کسی چیز کی اسکیم نکلتی ہے اور ہر بچہ اس کو فل کرتا ہے تاکہ وہ ہر کسی کو میسر ہو جائے ہو سکے